गोदोनि दिनाव गेलेनाया माबायदि बा दानि बे मुगायाव गेलेनाया माबायदि बेखौ आङो नुबोबाय जों गोरलैयावहाय जेरैबायदि गेलेयोमोन दा दानि मुगायाव दानि गथ' गथाय गोरलैफोरा बेबायदि गेलेलिया सोलायबोबाय बोथोरा सोलायनायजों लोगोसे गेलेनायाबो सोलायबोबाय दा गेलेनायनि बादिलायनाय खामानिफोरा बिराद गोनां आरो गेलेनाया मोनसे इम्प'र्टेन्ट स्पर्ट्सआ थाखानांगौ मानसिनियावहाय जिबनाव गेलेनाया दा गेलेनायनि थाखाय सरखारा जि बायदि आसनि लादों बिराद मोजां जादों गोदो सरकारा गेलेनायनि सायावहाय नोजोर हैयिआव जोङो गोबां गेलेग्राफोरखौहाय जोङो गेलेबोनो मोनाखै आरो जों मिथियाखैबो किन्तु दानि मुगायाव जोङो गेलेनायफोरखौ ना ना रोखोमै पद्ध'तिजोंहाय गेलेनायखौ जोङो नुगासिनो दं जेरै बल गेलेनाय बेबो गोदोनिजों दा मिलायलिया गोदान महर जाबाय लं जाम्प हाइ जाम्प बारनाय आरो बक्सिं गेलेनाय खारलायनाय गावनाय थिर गेलेनाय दा बेफोरबायदिनो बुदलायनाय बक्सिं सौलायनाय बेफोरबायदि खेलाफोरा दा सफैबाय दा गोदोनि दिनाव बेफोर गैयामोन दा सरखारा बेफोरखौहाय देभल'प खालामनो थाखाय जोबोद गोनां आरो बेनि थाखायबो गेलेनायनि थाखाय थोजासे रांफोरखौहाय सरकारा खरस खालामनांगौ अब्लासो स्पर्टनि बेलायावहाय जोंनि बे भारत हादोरनाबो बा बि टि सि ओनसोलाव थानाय जोंनि हादोरनि मानसिफोरा बै गुबुन गुबुन हादोरनि गोरोंफोरजोंहाय जुजिनानैहाय हयथ' देरहासारबो जानो हागौ किन्तु बादिलायनाय गैयाब्ला जौगानायाबो फैया दा बे थाखा फैसा गैयाब्ला गेलेनायनि आगजुफोरखौबो जों माबोरै मोननाय दा बेनिखायनो गेलेग्राफोराथ' आगजुफोरखौ बायनो हाया दा बेनिखायनो सरकारानो बे गेलेग्रानि थाखाय गोबां माने स्किम बानायनानैहाय खर्सा खालामनाया अति आबस्य'क होननानै आङो सानो दा बर्तमानाव जों नुनो मोनदों थाखा फैसा गारनानै सरकारा गथ' गथायफोरखौ जोबोद गेलेहोदों दा बेनिखायनो अलिम्पिकसिम अलिम्पिक खेलासिम मानसिफोरा गामि ओनसोलनि गेलेनायनिफ्राय दावगालांनो हादों बेनिखायनो सरकारा जोबोद नोजोर होनांगौ आरो जोबोद नांगौ समावहाय थाखा फैसाखौहाय गारनांगौ बेखौ गाज्रियाव गारदों होननानै आं साना आंनि बुंनाया एसेनोसै